हैलो हैलो हंजी हां जी हां जी अच्छा दस्सो आं हां अ'ऊं सारा किश हां अ'ऊं सारा किश बनान्नी जरो फराकां लैह्ंगे साह्ड़ियां तुसें जे बी आखना तुसें जे चाहिदा तुसें अस अ'ऊं सारा किश बनान्नी तुस सनाओ मिगी तुसें केह् चाहिदा अच्छा कोई निं तुस आओ में लैह्ंगा तुसे ईं बनाई दिन्नी आं औना होग तुस भामें थुआढ़ी मर्जी तुसें कल्ल औना जैह्ल्लूं मर्जी आओ तुस आओ तुस में लैह्ंगा तुसेईं बनाई दिन्नी इ'यां बी अ'ऊं कुतै होर बी कोई जित्थै बी मिगी कोई जगह् होंदी ऐ ना अ'ऊं उत्थै ट्यूशन लान्नी कुतै तुस उत्थै बी आई सकदे ओ होर बी लोक आई सकदे फ्ही सिक्खी बी सकदे मेरे शा भी हां अ'ऊं एह् जे कपड़े शुपड़े सीनी इ'यै फराकां होई गेइयां ते लैह्ंगे ते हांजी अच्छा अच्छा कोई निं हां अच्छा अच्छा आं हां हां

हां बनाई ओड़नी हून तुस आओ जैह्ल्लूं मर्जी अ'ऊं बनाई देई ओड़गी इ'यां बड़ा सीन ऐ मेरे श पेदा बा तुसें जैह्ल्लूं लोड़दा होग इ'यां तुस देई ओड़ो ना भी मिकी ते भी सनाई ओड़ो तुस अच्छा हां अच्छा अच्छा कोई निं तुस देई ओड़ो निं मिकी मेरे कोल बड़ा सीन पेदा मड़ो केह् सनांऽ तुसे ईं बिल्कुल बैह्ल निं लगदी ऐ पानी पीने जोह्ड़ी बी बैह्ल निं ऐ लेकिन तुस आक्खो तुस तुस देई ओड़ो में तुसें ई बनाई देई ओड़गी अ'ऊं केह् करना भी हून तुसें बी लोड़दा गै ते बनाई ओड़नी अ'ऊं तुसें हां कोई निं हां तुस देओ मिगी हां खरी खरी कोई निं तुस जैह्ल्लूं मर्जी आओ हंजी हां ओह् अ'ऊं उ'ऐ जेह्दा नाप जिस जेह्दा शा लैह्ंगा होग उस्सी कन्नै लेई आएओ ते भी दिक्खो आं नाप लैना बी पौंदा निं हां जरूर फिटिंग फुटिंग अस हां सारा किश करी ओड़ने अस हां करी देई ओड़ने बस कोई निं तुस आओ भी में ना अज्ज दपैह्री इत्थै होना निं ऐं ते तुस शामीं तक्कर आएओ जां भी कल्ल आएओ

हां तां थुआढ़ी मर्जी तुस कल्ल औना तां कल्ल गै ठीक ऐ कल्ल तुस बडलै बी आओ जां ते दपैह्री आओ जेल्लै थुआढ़ी मर्जी तैह्लूं आओ अच्छा खरी खरी कोई निं ठीक ठीक ठीक ऐ भी खरी खरी खरी खरी ठीक